ہاں ہیلو کون ہیلو کون جی جی سر میں ڈاکٹر فرقان بول رہا ہوں جی بتائیں

جی اچھا جی سر سب سے پہلے تو اس کے لیے میں ایک بات بتاؤں یہ بیماری تو خیر آج کل چاہے وہ بوڑھے ہوں چاہے نوجوان ہوں چاہے بچے ہوں ہر شخص اس میں مبتلا ہے اس بیماری سے کوئی نجات حاصل نہیں کر سکتا ہر ایک اسی میں مبتلا ہے اور جہاں تک اس سے احتیاط کی بات آپ کیسے احتیاط کریں گے کیسے پرہیز کریں گے کیسے روٹین بائی ڈے روٹین کے تحت دوائی کھائیں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پرہیز کیجیے پرہیز میں یہ ہے کہ اب صبح صبح آپ ٹھنڈی ہواؤں میں سبزی میں ایکسرسائز کیا کیجیے ٹھیک ہے اور جہاں تک دوسری بات ہے تو اب جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں ہوں گے ہاں کوئی نہیں بس یہ ہے کہ صبح صبح ٹھنڈی تازی ہوا ملے اس کو تھوڑا بہت ایکسرسائز ہو جائے جہاں تک اس کی سکت ہے جہاں تک اس کے اندر اس کے باڈی میں طاقت ہے مطلب اپنے جسم کے حساب سے اپنے طاقت کے حساب سے وہ ایکسرسائز کرے اور جہاں تک کھانے پینے کا سوال ہے تو چاول کا وغیرہ سے پرہیز کرے چاول وغیرہ بالکل نہ کھائے روٹی کا زیادہ سے زیادہ کثرت سے استعمال کرے اس کو غذا بنائے اور دوسری چیزیں یہ ہے کہ اگر کہیں کھجور وغیرہ ملتا ہے تو کھجور وغیرہ طاقت کے طور پر دے سکتے ہیں اس کو جی نہیں سر اگر تھوڑا بہت قلیل طور پر اگر استعمال کریں تو کر لیا کریں کبھی وہ بھی بائی چانس لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر کوشش کیجیے کہ روٹی ہی کھائیں وہ جی میٹھی میٹھی چیزوں سے چائے وغیرہ سے بالکل ہی پرہیز ہاں اور جو شوگر کی دوائی ہوتی جی جی لیکن یہ ہے کہ کوشش یہی کیجیے کہ زیادہ تر پرہیز ہی ہو چونکہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کیا کرنے کو کہا گیا ہے اور سیب وغیرہ ہاں کھلا سکتے ہیں ان کو جی جی اور جی جی اور پیپتا وغیرہ پھل فروٹ میں جیسے پیپتا وغیرہ بھی دے سکتے ہیں

جی جی جی رکھیے گا اوکے ٹھیک اوک اوکے اوکے